औ फरायसाफोरा स्क'लारसिप मोनो फरायसाफोर मोननाय स्क'लारसिपनि मुंफोरानो जाबाय मायन'रिटि स्क'लारसिप एम एल ए स्क'लारसिप आरो एस टि स्क'लारसिप बेफोर स्क'लारसिपफोरखौ फरायसाफोरा मोननो हायो आरो हिनजाव फरायसाफोरनि थाखाय स्किमफोर सफैनाय जाया